जय झूलेलाल गुजरात राज्य में आउटडोर ऐक्टिविटी ऐं ऐडवैंचर जे लाइ अ जाम शहरनि में ऐक्टिविटियूं ऐं ॾाढा स्पॉट्स अहिड़ा आहिनि जिते ॾाढियूं ऐक्टिविटियूं थींदियूं आहिनि ऐं घुमण जा बि ॾाढा ई स्पॉट आहिनि जिथे ॾाढी सुठे नमूने सां ऐक्टिविटियूं थींदियूं आहिनि उन में बड़ोदा में जेको अताबी वंडरलैंड आहे उन में बि ॾाढियूं एक्टिविटियूं थींदियूं आहिनि उन में बंजी जंपिंग आहे ऐं रॉक क्लाइम्बिंग आहे शूटींग आहे अ टार्गेट शूटींग आहे मना अहिड़ी तरहि ॾाढा कुझु हूंदा आहिनि अताबी वंडरलैंड में उहो हिकु घुमणु जहिड़ी शइ आहे त गुजरात में अची करे अगरि तव्हां अताबी में वञो था अताबी वंडरलैंड में वञो था त ॾाढे ॾाढो तव्हां सुठे सुठो ऐन्जॉय कंदव ऐं तव्हांखे सुखद अनुभूति थींदी हुते बड़ोदा में आहे ठाहियल आहे जेको अतापी वंडरलैंड ऐं उनखां पोइ अ वल्सार जिले में आयल धर्मपुर नाले जी हिकु जॻहि आहे उते बि ॾाढी सुठियूं ऐक्टिविटियूं थींदियूं आहिनि घुड़सवारी थींदी आहे ऐं उनखां पोइ उते रॉक क्लाइम्बिंग आहे ऐं बंजी जंपिंग आहे ऐं अहिड़ी तरहि ॾाढा ई ऐक्टिविटियूं आहिनि ऐं सभ खां अ मोस्ट वंडरफुल प्लेस आहे जेका गुजरात राज्य जी अ उहा आहे सापूतारा जेको आयल आहे महाराष्ट्र ऐं गुजरात जे सरहद ते आयल आहे त मां महाराष्ट्र ऐं गुजरात जे विच में आयल आहे जेको सापूतारा नाले जो अ जेको पर्वत आहे सापूतारा नाले जो अ पर्वत आहे हिकु हिन ते मथे ॾाढियूं सुठियूं सुठो घुमणु जूं बि हुते ॾाढो सुठो आहे तव्हां ॿ टे ॾींहं हुते रही सघंदा आहियो ऐं सापूतारा में ऐं उतां जो मना जेको खाइणु पीअणु आहे उहो बि ॾाढो सुठो आहे उते ॾाढी सुठियूं होटलूं आहिनि उते हिकु लेक आहे जंहिंमें बोटिंग बि करे सघंदा आहियूं असां ऐं उनखां पोइ हुते बंजी जंपिंग आहे स्काए डाइविंग आहे ऐं पैराग्लाइडिंग आहे ऐं शूटींग आहे ऐं घुड़ सवारी आहे मना हुतेसि हुते हर हिक तरहि जी ऐक्टिविटी आहे जेका असां करे सघंदा आहियूं ऐं एडवैंचर त मना हुते ॾाढो सुठो ई सुठो आहे मना अ ऐं एट्मॉस्फेर बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे असांखे मना ईअं लॻंदो आहे कि असां पहाड़नि में अ बादलनि में अची विया आया आहियूं त सापूतारा मना उहो गुजरात जो फस्ट नंबर ते जेको आयल आहे अ आउटडोर अ ऐडवैंचर ऐक्टिविटी जो केंद्र आहे त सापूतारा मना सापूतारा में हिकु दफ़ो ज़रूर वञणु खपे असांखे उते सभु तरहि जूं ऐक्टिविटियूं थींदियूं आहिनि जय झूलेलाल